नमस्ते दीदी नमस्ते दीदी क्या हो रहा है वहाँ अच्छा किस किस का ल किस किस का लकड़ी है और बढ़िया है हाँ हाँ बढ़िया है मेरे घर पर फनिचर का काम होते हैं अभी एक कुर्सी वाला लकड़ी चाहते हैं सागवान का अच्छा अच्छा देखा यह मज़बूत त नहीं सड़ल सड़ल सामान है

रेट भाव का है वहाँ बढिया लोहार रखे हैं बढ़िया रही लकड़ियाँ तब्बे की बढ़िया खाली लोहरे रही आएँ

और इतनी तो बात कहिगा लेकिन इहो कही अलग अलग कुछ तो दाम होई ना हाँ क्या क्या रेट है

हाँ और अच्छा सागवान शगनवा के सुमा तीने हजार लगाये हैं पाँच हज़ार लगइती तो और बढ़िया रहत इतना महँगा का देख का देख कर अच्छा हमरा घरवा वाले कुछ लगल होली का त्योहार पाँच पाँच हज़ार का बेचत होई तो तीन हज़ार लगए गई हाँ तो भड़वा क्यों देई अरे पर केसरिया सुतवा लगाए हव तो भड़वा तो देई पहले भाड़ा फरियाला भाड़ा फिर आ भाड़ा कहाँ से देखी त भड़वो देबू की लकड़ी